हम अभी यात्रा बना रहल छी कि हम जाएब बोलबम हम हमर मित्रगण हमर परिवारमे हमर माँ बाप से हम एकबार गेलहुँ बात करै लऽ कि गाड़ीसे बुक करै लऽ कि कते लागत हमरा बोलबम जाए लऽ से ओ बोलल की बारह सए टाका भाड़ा रोजके हिसाबसँ आर दशके एवरेज से तेल लागत अहाँकेँ तऽ हमरा तऽ समझमे नहि आएल कि दशके एवरेज भए जाइत छै की तऽ हम ओकरा से पुछलहुँ तऽ कहल की एक लीटर अहाँ तेल भराएब तऽ दश किलोमीटर ई गाड़ी चलत से भेल एवरेज अहाँकेँ भाड़ा जे लागत तऽ लागत गाड़ीके लेकिन तेल अहाँकेँ अपन दए पड़त तऽ हम समझलहुँ ओ हमरा तऽ अभी तक पता नहि रहै हमरा समझमे एलै तब हमरा जानकारी होलय उस दिन इस चीजके कि अगर हम कोइ गाड़ी बुक करैत छिऐ तऽ गाड़ीके भाड़ा बारह सए छै लेकिन हमरा तेल अपन भराएके जाइत पड़ै छै ठीक छै दशके एवरेजसँ कोइ भी हमरा गाड़ी देलय मतलब दश के एवरेजसँ हमरा देलए आ अगर हमरा दू सए किलोमीटर जाना छै तऽ हमरा बीस लीटर तेल भराए पड़तै आ बारह सए टाका गाड़ी वाला के दए पड़तै से हमरा ओ सब सीखलहुँ